हैल्लो हां जी हां केह् हाल ऐ प्रीति बस केह् करा दी ही

में इ'यां बस ठीक बेह्ले बैठे दे हे हे में हां इ'यां कम्म गै करचै कोई बिज़नेस गै शुरू करचै में आक्खेआ में हा प्रीति गी फोन करनी आं एह् कन्नै आह्ले घर ऐ ते एह् नौकरी करदे ते बच्चे मेरे कोल रक्खी जंदे में इंया दमाक ला दी ही सोचा दी ही इक्क क्रैचा खोल्ली लैचे ते दिक्खनै आं कोई मकान लेइयै अच्छा कोई जेल्लै घर अस बैठनियां ते जनानियां नौकरियां करदियां न ते उ'नें बच्चें गी बड़ी मुशकल ऐ ऐनी ते चलो जिंदियां दादियां ओह् रक्खी लैंदे पर अज्जकल दिक्खेआ कल्ले कल्ले कपल रौहंदे ते बच्चेआं ते बड़ा मुशकल ऐ ते में सोचा दी ही उनें रक्खी दी कम्मै आह्ली ते अज्ज उं'दे कम्मै आह्ली निं ही आई दी अज्ज मेरे कोल रक्खी गेदे बच्चे ते इ'यां बच्चें गी छुट्टियां कल्ल खुल्लनै स्कूल इं'दे अग्गें बी मुशकल गै रौह्नी जेल्लै निक्के निक्के बच्चे स्कूल नेईं जंदे न में ना कोई मकान लैने आं किराये पर जेह्ड़ा अच्छा वेल फर्निशिंग होऐ ते जेह्की बच्चें ताहीं जगह चाहिदी ऐ ते साफ सूथरे रक्खने बच्चे हां

ते में आं छन्नी गै दिक्खने आं मकान अच्छा ऐ ओह् आक्खेआ ना अपने हस्बैंड गी आक्खेओ दिक्खेओ ते में भी अपने हस्बैंड गी आक्खनी आं दिक्खदे कोई मकान ते ओह्दे बाद करने आं शुरू पूरा हां लेकिन कम्म एह् चली जंदा में सोचा दी ही की थोह्ड़े थोह्ड़े लानै आं पैसे ते में पार्टनरशिप करियै खोल्ली लैनी आं ते कल्लै कोई बी कम्म निं होंदा दौ जनें होन ते सारा होई जंदा ठीक ऐ ते अगर में निं होवां ते चलो पिच्छें प्रीति ऐ आहो में उ'ऐ आक्खा दी ऐ की शामीं में आनी आं ते इक्क मतलब पुच्छी आनी आं केह् सैट अप करदे न ऐनी अच्छा ओह् इत्थें गै खुल्लदा छन्नी ऐ नी ओह् निं ऐ शर्मा दी दुद्धै आह्ली दुकान दुद्ध पनीर आह्ली ते सामनै गली च खुल्ले दा क्रच इक्क ओह् ते उ'नें निक्के मकान च खोल्ले दा ऐ आहो कुसै होई गेआ खुल्लै दे साल ते पुच्छी जाह्गे मतलब उं'दा ठीक ऐ चला दा जां केह् सिस्टम ऐ ऐनी आं कन्नै किन्ने देर तगर बच्चे रक्खदे न केह् स्हाब कताब ऐ ना

ते आहो कल्ल में बी करी लैगी गल्ल ते अज्ज बैठे बैठे दे ख्याल आया कि में हां प्रीति गल्ल करां अज्ज ओह्बी घर गै ते चलो मिली जुलियै कोई कम्म गै करचै ठीक ऐ आं ते थुआढ़े बच्चे ठीक हां होर बच्चे ठीक चलो करेआं गल्ल ते फ्ही करेआं मिगी फोन अच्छा ओके